हैलो एह् महाराज अस ना इत्थे घूमन आए हे कठुआ डिस्ट्रिक्ट ते मिगी कोई जगह निं लब्भा दी मिगी दस्सो इत्थें घूमने आह्ली जगह् केह्ड़ी ऐ दस्सो फिर केह्ड़ी जगह घूमिये अच्छा सुकराला माता नेईं यार ठीक होर जसरोटा माता आहो एह्दा नांऽ ते में बी सुनेआ अच्छा जसरोटा डैम नेईं यार अच्छा कोई निं ठीक ऐ सर थैंक यू थैंक यू ना ना बस तुसें बड़ियां जगहां दस्सी ओड़ियां अस घूमी लैगे इत्थें ठीक ऐ ठीक ऐ सर शुक्रिया शुक्रिया